میں مسلمان ہوں اسلامک جو ہے کلچر سے ہم اس کو نبھاتا ہوں جیسا میرا اسلام بتاتا ہے اور دوسروں کو میں جو ہے بھائی ہیں جیسے ہندو ہیں سکھ ہے عیسائی ہیں سب مذہب کے ماننے والے ہیں تو سب مذہب کے ماننے والے سب کے جو ہے کاج جو ہے نا الگ الگ ہوتے ہیں رسم جو ہے الگ الگ ہوتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو تہوار آتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی دعوت دی دیتے ہیں لوگ ہم لوگ بھی جاتے ہیں کچھ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس کو اس کے کلچر کو دیکھتے ہیں اور بھی اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں تو ان کا جو کلچر ہے وہ اپنے ڈھنگ سے ہوتا ہے تو جو وہ اپنے ڈھنگ سے جو اپنا جو تہوار کو مناتے ہیں اور اپنے ڈھنگ سے اس کو اس طریقے سے ماہول میں جیسا ماہول ہے اس طرح کے ماہول میں وہ لوگ اپنے کو زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح لوگ ہر مذہب کے بہت سے فرقے کے ماننے والے ہیں تو بہت سے فرقے کے ماننے والے ہر ڈھنگ سے ہر لوگ جو ہے اپنے ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں